हांव रावपी वाठारांत दुयेंसा आनी वैजकी सेवा विशयी सरकार जायते वेळार जागृताय कार्यावळी करता कोरोना सारकें महाभयंकर दुयेंस येवन सगळ्या जगाक हालयलो पूण तेन्ना सुद्दां सरकारान खूब जागृतायेच्यो कार्यावळी गांवांत घेतल्यो लोकांक फुकट वखदां दिली नितळसाणेचे म्हत्व पटयले लसीकरण गांवा गांवांन वचून केले सगळे लोकांक आपली भलायकी सांबाळूंक लायली तशेंच आता सुद्दां वेळावेळार सरकार गांवांतल्या लोकां खातीर कँप घेता फुकट दोळे तपासपाचो कँप रगत तपासपाचो कँप गोडे मूत तपासप कान नाक घसो तपासप लोकांक वखदां दिवप म्हज्या गांवातल्या शाळेंत येवन सुद्दां दोतोर दर स म्हयन्यांनी भुरग्यांची तपासणी करता नितळसाणेन रावपा बद्दल उलोवप करता वखदा दिता विटामीनाच्या दंताच्यो गुळयो दर म्हयन्याक सरकार भुरग्यांक वाडटा तशेंच बांयलाच्या रोगाविशीं जागृताय कँप गांवांत जातात ब्रेस्ट कँन्सरा विशींची तपासणी जाता लोकांक सतर्क केल्ले वता जे करून खंयचेय दुयेंस चड करून जावचे पयलीच निदान जावप शक्य जाता पांच ते अठरा वर्साच्या चलयां खातीर मासीक पाळये बद्दल उलोवणी डॉक्टर करता दर म्हयन्यांत तांकां फुकट सॅनीटरी नॅपकीन दिलो वता पंचायत तरातराच्या डॉक्टरांक हाडून गांवांतल्या लोकांची तपासणी करून वखदां पुरयता खंयचेय नवें दूयेंस उदाहरण म्हळ्यार डेंग्यू मलेरीया पसरतात तर सगळ्यांक आजूबाजूच्या लोकांक तपासणी करून वखदां दिली वता सगळ्या शैक्षणीक स्थळांचेर वचून वैजकी सेवा नी दुयेंसाची जतनाय विशयाचेर दोतोर हाडून उलोवप करतात टिबी मूक्त भारत जागतीक केन्सर डे अशे जाय त्या दिसा कार्यक्रम करून दुयेंसाचे निदान तपासणीं आनी दुयेंस जावचे न्हय म्हणून घेवपाची जतनाये विशयी सांगले वता जायत्यो स्पर्धा घेवन लोकां भितर जागृताय करून लोकांक संदेश दिलो वता जायते जाणांक आयज ऑप्रेशनाच्या वेळार रगत मेळना गांवांक खूब वेळार रगत दान करपाचे कँप घेतात जेणे करून लोक आपले रगत दान करतात आनी जाय आशिल्या मनशाक रगत उपलब्द जाता खंयच्याय दुयेंसा विशयी म्हायती दितात आनी फुकट वखदां दितात गांवांत लोकांचो बीपी हेमोग्लोबीन तपासपाक मोटारूय येता ते मोटारींत सगळीं तपासणी करपाची उपकरणां आसतात लोकांक ताजो खूब फायदो जाता गांवांत रस्तो नाट्य जाता जायते नावाजलेले दोतोर उलोवप करून दुयेंसा विशयी जागृताय करतात कँप घेतात लोकांच्या शरिराची काळजी जाय तशी घेतली वता